हेलो हेलो हँ अहाँ आमबला छियै कोन कोन आम अछि दश किलो लेबै मालदह देब बम्बइ देब किशनभोग देब जे देब से कोन आम अछि केना देब कोन रेट करब केहन आम अछि से कहब तहन ने

हँ हँ तऽ केन तऽ केन मालदह लेबै दश किलो दश किलो लेबै मालदह हँ हँ ओ चारि किलो ओहो लेबै हँ दश किलो ओहो लेबै आ दश किलो मालदह दिऔ खाएके लेल मालदह हँ तऽ दोसरो दोसरो आम दिअ ने किशनभोग दिअ बम्बइ दिअ चरहा दिअ आम तऽ बहूत रङ्गके छै कलकतिआ दिअ अचार तऽ कलकतियेके बढ़िआँ होइत छै मालदहके दाम करु ने दश किलो दश किलो कलकतिआ दऽ दिऔ दश किलो मालदह दऽ दिऔ हँ काटिये कऽ दऽ देबै छोटे छोटे सबके मिलाकऽ दाम केना देबै आएँ दिऔ ने अहाँ दाम कहबै तहन ने हमस दाममे हम सक्षम होएब तकर बादे ने हम लेब हँ

ठीक छै